भारत में प्राइमर मिनिस्टर जॾहिं खां मोदी जी आहे तॾहिं खां ॾाढो बदिलाउ थियो आहे भारत में घणो ई बदिलाउ थियो आहे रस्ता ॾाढा सुठा ठही विया आहिनि ग़रीबनि जे लाइ ॾाढी सुविधा कढी अथनि जीअं घणेई जॻहियूं आहिनि ग़रीबनि जे लाइ पंज ॾह रुपये में भर पेटु रोटी मिलंदी आहे जीअं ग़रीब वीचारा पंहिंजो पेटु भरे सघनि छोकिरियुनि जे लाइ घणेई सुविधाऊं कढियूं अथईं जीअं अटल पेंशन योजना स्कूल में ॿारनि जे लाइ ॾाढी सुविधाऊं कढियूं अथईं जेके ग़रीब ॿार नथा पढ़ी सघनि जेका माउ पीउ पंहिंजे ॿारनि जी पढ़ाई अध में छॾनि था पैसनि जे करे जॾहिं खां मोदीअ इहा सुविधा कढी अथईं तॾहिं खां कंहिंजो ग़रीब ॿारु पंहिंजी पढ़ाई न छॾे सघंदो ॿुढनि जे लाइ बि ॾाढियूं सुठियूं योजना कढियूं अथईं ॿुढनि खे घरु वेठे हर महीने हज़ार रुपया पेंशन मिलंदी जीअं उहे पंहिंजे बैंक में हर महीने पेंशन जमा करे पंहिंजे सुविधा में यूस करे सघंदा इअं घणेई अलॻि अलॻि ॾाढियूं सुविधाऊं कढियूं अथईं जीअं ऑटो रिक्शा जो भाड़ो कंहिंखे जाम माहंगो थो पए त तीअं सिटी बस जी योजना कढी अथईं त सिटी बस में कीअं पंज रुपये में ॾह रुपये में हर कोई किते बि घुमी सघे इहा बि सुविधा ॾाढी सुठी कढी अथईं हर हिक सिटीअ में मेट्रो जे लाइ बि सुविधा सुठी ठाही अथनि अलॻि अलॻि सुविधा ठाही अथनि अॻिए साल जीअं भारत में किर्केट थियो हुओ तेॾी महिल असांजे भारत न आहियो हुओ त मोदी जी पाण अची करे उन्हनि खे आश्वासन ॾिनो हुओ हौसिलो वधायो हुओ उन्हनि जो तॾहिं करे ॾाढी ख़ुशी थी हुई सभिनि खे अॻिले साल चंड ग्रहण चंड ते वियो हुओ चंडयान तॾहिं बि बि भारत जो सभिनि खां पहिरियों नालो आहियो हुओ ईअं ई ॾाढियूं ई घड़ियूं योजनाऊं आहिनि मोदी जीअं कढियूं अथईं असांजे लाइ इहा ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे ॾाढी गर्व जी ॻाल्हि आहे त असांजो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आहे